आमच्यो सांस्कृतीक दायजो राखून दवरपा खातीर आमी खूब प्रयत्न करपाक जाय जशे की जाणटेल्यांनी खूब तरेचे सांस्कृतीक आमच्यो सांबाळून दवरलेले आसा जशे की धालो शिगमो पारंपारीक जात्रा गांवां गांवांनी जात्रा जाता गांवां गांवांनी बारीक बारीक उत्सवां जाता तें आमच्या जाण्टेल्यांनी राखून दवरलेले आसा तेच आतां फुडें आमच्या तरणाट्यांनी राखून दवरपाक जाय जी धालो जी खेळटा पळय न्ही ते प्रत्यक्ष वसून पळयता ती एक वेगळीच उमेद आसता तशी कशी ती जाण्टेली बायलो खेळटात कशी ती पदां म्हणटात आनी कशी हांसून खेळून आपलेली पारंपारीक संस्कृती चालू दवरतात हे पळोवपाक खूब उमेद येता आनी तें जाणटेल्यानी आतां फुडें आमच्या तरणाट्यांक शिकोवपाक जाय की आमची ही परंपरा अशी तुमी तरणाट्यांनी चालू दवरपाक जाय म्हणून खंयच्या गांवांनी बारीक बारीक जे प्रोग्राम जाता बारीक बारीक जे उत्सव जाता तें तरणाट्यांनी पळोवपाक वचूंक जाय आतां शिगमो शिगमो हो आमचो वर्सान वर्स आमी साजरो करतात गांवानी जर तूं शिगमो पळोवपा वचत जाल्यार इतली उमेद येता की थंय शिगम्या नाचप त्या ण्यांचेर ढोल वाजोवप ढोलाच्या ताळ तालार नाचप ही खूब उमेदीची गजाल आसा जाणटेले पयली कशे उमेदीन नासताले ते पळोवपाक एक मनांतल्यान सामकी उमेद जाता तेंच आमच्या तरणाट्यानी आतां चालू दवरपा जाय जें नेणटे भुरगे आसा ताणी आतां शिगमो खेळपाक जाय शिगमो खेळून आपली सामकी उमेद मनोवपाक जाय कळ्ळें न्ही आनी आतां पळय आतां आमचे सांस्कृतीक दायजा राखून दवरप म्हटल्यार कितें राखून दवरप म्हळ्यार पयलींचे जे चलताले तशेंच तें ह्याय जनरेशनांनी सोलूंक सलयत दवरपाक जाय म्हणजे जाणटे करताले बरें बरें तेंच आतां नेण्ट्यांनी बरे बरे करूंक जाय कळे न्ही सो आतां पळय आतां जात्रा आसता त्यो एवरी वर्स एवरी इयर एवरी इयर जात्रा येताच प्रत्येक गांवांनी वेगळी वेगळी जात्रा जाता जशी शिरगांव लयरची जात्रा जाता शेलड्यां सातेरी शांतादुर्गेची जात्रा जाता फातरप्या फातरपेकारणली शांतदुर्गेची जात्रा जाता तशें आमच्या चंद्रेश्वर भुतनाथ पर्वतार चंद्रेश्वर भुतनाथाची जात्रा जाता पूण ती जात्रा तूं इंस्टाग्रामार फेसबुकार पळयता न्ही तें सारकें पळोवप जायना ती तुमी थंयच देवाच्या स्थानान येवनच पळोवपाक जाय कशी देवाची पालकी काडटात कशी देवाक पालकीन घालतात अशे सामके देवाची गाणी म्हणटात हे प्रत्यक्ष येवन पळोवपाक जाय आनी हे सगली आतां पयली लोक किदें करताले पाठार बसताले आतां लोक खुरचेर बसता हे सामकें रॉंग आसा चुकीचें आसा पाठार बसून जेवप हे आमच्या हेल्थाक सुद्दां बरे आनी खुर्चेर जेवन बसता हे आतां मोडन जमाना खुर्चेर पसून जातात एक्चुली आमी हे खुरचेर बसून जेवपाची संवय मोडून पाठार बसून जेवपाची संवय करपाक जाय देवाक दिव लायतना देवाक पांय पडटना आमी सकयल मांडी घालून बसून देवाक पांय पडपाक जाय ही आमची संस्कृती आसा ना ती खुरचेर बसून आनी उबे रावन पांय पडप हें सामकें चुकिचें आसा तशेंच आमचे जे जात्रांक जाण्टेल्यानी पयलींच्या लोकांनी जात्रो बीन केला पळय त्यो अमक्यो दीस तीन दीस पांच दीस अशे केल्ले आसता पयली त्यो आमी तश्योच दवरूंक जाय आमची बुदवंत काय करून ती पांच दिसाची सात दीस सात दिसाची धा दीस अशी करप ना आमी आतां सांगपाचें म्हटल्यार आमी आतां बायलो पयलीचे बायल्यो देवळान वतना सारकी साडी न्हेसून हाताक कांकणां घालून कपलाक बरी तिका लावन देवळान वताली आनी आतांच्यो बायलो ज्यो आसा ती ड्रेस घालून जीन्स पेंट घालून देवळान वता ही आमची संस्कृती न्ही आमची संस्कृती आमी बरी साडी न्हेसून कापड न्हेसून देवळां न्हसून देवाक पांय पडप ही आमी आमची राखून दवरपाक जाय आमी आमच्या भुरग्यांक आतां शिकोवपाक जाय की ना पेंट घालून जिन्स घालून जिन्स पेंट घालून किंवा ड्रेस घालून आमी देवळान वचप ना आमी आमची बरोच साडी न्हेसुनूच बायलांनी देवळांक वचप तशे चल्यानी बरें सवळें न्हिसून देवळान वचप ना की थ्रिफोच बी घालून देवळांनी वचप ना अशी आमची ही संस्कृती आमी सांबाळून दवरूंक जाय सगल्यां कडेन विनंती आसा की आमी आमचे पयलींचें जें कितें जाण्टेल्यान केल्ले तेंच आतां आमी चालू धरुपा जाय नवे कांयच काडपाक जायना